آپ ریسٹورینٹ سے بات کر رہے مجھے آڈر کرنا تھا پانچ ڈسیز کا پانچ لوگوں کے لیے اور کھانے میں ٹیورسٹ ہوں میں باہر سے آئی ہوں اس لیے آپ بنا سکتے ہو میرے لیے اور میرے لیے لکھنوی بریانی چاہیے گلاب جامن لڈو رس ملائی ان سب کے یہ بنانا ہے آڈر بلکل فریش چاہیے بالکل فریش ملے گا نا ٹائم پر

کیونکہ میں ٹیورسٹ ہوں مجھے پتا نہیں ہے کہاں کیسا کہاں کہاں ملتا ہے کیسے کیا ملتا ہے اس لیے مجھے آپ کا نمبر ملا میں نے آپ کو کال کیا کتنا میں نے میں نے بولا ہے لکھنو لکھنو بریانی گلاب جامن لڈو رس ملائی ان کا کتنا ٹو تھاوزن روپیز تھوڑا کم نہیں ہو سکتا کیونکہ تو میں تو باہر سے آئی ہوں نا مجھے تو پتا بھی نہیں ہے میں نے اس لیے آپ کے پاس ہی کیا تھا آپ تھوڑا سا کم کر دیتے تو میں کر دیتی کیونکہ میرے پاس میرے گھر پہ گیسٹ آ رہے پانچ لوگوں کا کھانا بنوانا ہے نا مجھے ہاں بالکل فریش چاہیے کتنا کتنا ون تھاوزن ایٹ ہنڈریڈ ٹھیک ہے بٹ ایکچلی فریش چاہیے مجھے کیونکہ ایٹلسٹ میرے گھر میں گیسٹ آ رہے میں بھی ٹیورسٹ ہوں اس لیے ٹھیک ہے ون ہنڈریڈ ایٹی روپیز اب میں آپ کو پے کر دوں گی بس ٹائم پہ چاہیے آپ ٹائم بالکل کریکٹ ہاں کل شام کے ٹائم موتی چور کے لڈو ٹھیک ہے تھینک یو